हाथ से बने कपड़े और बज़ार के रेडी मेड बने कपड़ों में बहुत अंतर होता है हाथ से बने कपड़ो में सिलाई पक्की होती है वो ऐसे जगह जगह से उधड़ते नहीं है जबकि जो अपन कपड़े बाज़ार के लेके आते हैं वो थोड़े दिन में ही उधड़ने लगते हैं इसके अलावा जो हाथ से बने कपड़े है वो हमेशा नाप लेकर बनाए जाते हैं तो उनके छोटा या बड़ा होने की संभावना कम होती ना तो वो लंबे होते हैं ना चौड़े होते हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित बनते क्योंकि उसको टेलर अपने हाथ से नाप लेकर बिल्कुल बढ़िया बनाता है इसके अलावा जब हाथ से बने कपड़े एकदम बारबर बनते हैं जबकि जो रेडी मेड कपड़े होते हैं उनके नाप सही नहीं होती कभी लंबे आते हैं कभी छोटे हो जाते हैं कुछ एकदम ढीले रेहते हैं कुछ एकदम टाइट हो जाते हैं तो इसीलिए किसी की फ़िटिंग सही नहीं बैठती कुछ ज़्यादा ही फ़िट हो जाते हैं उनकी सिलाई भी ठीक प्रकार से नहीं होती वैसे तो आजकल रडी मेड कपड़ों का बहुत बड़ा बाज़ार है लेकिन फिर भी मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आज भी टेलर के हाथ से बने कपड़े ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकों मतलब उस वही कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं जो टेलर अपने हाथ से बनाता है और उनका नाप लेकर बनाता है वो बिल्कुल सही बनते हैं और बहुत व्यवस्थित बनते हैं इसके अलावा हाथ से बुने हुए स्वेटर शॉल मोफ़लर हमें हमारी नानी दादी की याद दिलाते हैं पहले के टाइम में जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी या हमारी मम्मी सभी लोग घर के कामों से फ़ुरसत होकर छोटी छोटी हमारी लिए टोपे स्वेटर सब बनाया करते थे और और हम लोगों ने तो वही टाइम जीया है हमको तो वही चीज़ें पसंद आती हैं और आज भी हमें हाथ से बने हुए ही स्वेटर शॉल वगैरह पसंद आते हैं कपड़े भी हम लोग कपड़ा बाज़ार से लेकर ही सिलवाते हैं रडी मेड कपड़ों की जगह मुझे तो हाथ से बने कपड़े पहनना बहुत पसंद है मुझे रडी मेड कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे तो अपनी पसंद की डिज़ाइन के ही बनाने मज़ा आता है जिसको मैं अपने टेलर को जाके बताती हूँ कि मुझे ऐसा कला चाहिए ऐसे कपड़े चाहिए तो वो बिल्कुल परफ़ेक्ट मुझे वैसे के वैसे कपड़े डिज़ाइन करके देते हैं और मैं हमेशा कपड़े खरीदकर ही सिलवाती हूँ और जो स्वेटर वगैरह हैं वो मैं अपनी मम्मी से बनवाती हूँ मेरी मम्मी बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर बनाती है और आज भी मेरी मम्मी घर में कम से कम अपने बच्चों के लिए तो स्वेटर खुद ही बनाती हैं और हम लोगों को हमेशा हाथ से बने स्वेटर ही पहनने के लिए देती हैं हाथ से बने जो कपड़े होते हैं वो थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं रेडी मेड कपड़े बहुत महँगे होते हैं क्योंकि जो कम्पनियाँ हैं वो अपने नाम से उनका प्रचार प्रसार करती है तो कम्पनियों के नाम से कपड़े बहुत महँगे बिकते हैं जबकि अपन वही कपड़ा जब बज़ार से खरीद कर लाते हैं और उसे बनवाते हैं तो काफ़ी कम क़ीमत पे ही खूब अच्छा तैयार हो जाता है छोटे बच्चों के भी एक से एक कपड़े हम घर पे भी बना सकते हैं टेलर्ज़ को अपने डिज़ाइन बताकर भी बना सकते हैं जो कि हमें काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और अगर उन्हीं कपड़ों को अपन रडी मेड बाज़ार में दुकान से लेने जाएँगे तो वो कपड़ा बहुत ही महँगा होता है तो इसलिए मुझे तो रडी मेड कपड़ा ही कम पसंद आता है और मैं घर के सिले हुए कपड़े ही पहनना ज़्यादा पसंद करती